हमारे क्षेत्र में हमारे क्षेत्र में अस्पतालों में अच्छी व्यवस्था नहीं है हम जाते हैं तो एक न एक वहाँ कमियाँ मिलती हैं कल लड़का गया था अस्पताल गाज़ीपुर में अल्ट्रासाउन कराने इसके पेट में दर्द थी तो वह मज डाक्टर लिखकर दवा दे दिया और डेट डाल दिया कि इक्कीस तारीख़ को आइएगा तो अल्ट्रासाउन होगा तो देखते हैं कि जब ज़िला अस्पताल में ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे कि सुविधा लोगों को प्राप्त होए और इतना खर्च सरकार कर की है बिल्डिंग बना दी है डाक्टर रख दी है लेकिन उपकरणों का अभाव है दवाइयाँ सभी नहीं मिल पाती हैं कुछ दवा मिलती हैं जिससे कि उ काम नहीं कल चल पाता है गरीबों के लिए अस्पताल बना है लेकिन गरीबों का उससे कुछ फ़ायदा नहीं हो पाता है तो जो भी बड़े रोग आँ या बीमारी आ जाती है तो र अपने लोगों को ले करके दूसरे ज़िलों में भागना पड़ता है बी एच यू जाते हैं तो वहाँ भी भर्ती के लिए समस्या हो जाती है कि किसी को ढूँढ़ा जाए तो भर्ती करे लेकिन यहाँ से तो वहाँ की हालत ठीक है तो गाज़ीपुर की हालत बड़ी जर्जर है अस्पतालों की अस्पताल में बेड नहीं है और बेड है तो डाक्टर नहीं हैं डाक्टर हैं तो सही उपचार नहीं करते हैं और उनके अल्ट्रासाउन कराने का यदि ज़रूरत आ जाए तो प्राइवेट में जाना पड़ता है प्राइवेट में गए तो जहाँ कि सौ पचास के काम चल जाता है तो वहाँ हज़ार डेढ़ हज़ार की बजट बना देते हैं जिससे गरीबों को बड़ी परेशानी सहनी पड़ती हैं तो यह सरकार की ऐसी व्यवस्था भ्रष्ट चल रही है कि अस्पतालो में परेशानी झेलनी पड़ती है तो अन्य जग अन्य जगहों पर हमको भटकना पड़ता है आक्सीजन की भी सुविधा यहाँ पर वैसी नहीं है जिससे कि ऑक्सीजन की कमी पड़ जाए तो भर्ती हो जाइए उसमें अक्सीजन दिया जाए आ एक्सीजन का नम्बर आता है तो यहाँ के डाक्टर लो भेज देते हैं रेफर कर देते हैं दूसरी अस्प दूसरे अस्पतालो में तो यहाँ की ब अस्पताली व्यवस्था अच्छी नहीं है हम चाहेंगे कि सरकार इतना खर्च कर रही है फ़िर भी उससे कोई लाभ नहीं मिल रहा है तो यह बाहर जाने की अपेक्षा यदि अच्छे सार्जन हो जाते तो हमको भटकना नहीं पड़ता हम यहीं के यहीं अपने बच्चों का इलाज करा लेते और कल ही अभी मैंने बताया कि यह लड़का हमारा अल्ट्रासाउन कराने गया था तो उसका एक महीने बाद का डेट रख दे रहे हैं लोग तो बीच में लड़का कुछ हो जाए मर जाए तो कौन इसकी भरपाई कर सकता है तो प्राइवेट में उसकी कराई गई अल्ट्रासाउन कराया गया है तो अब वह वैसे ठीक है दवा चल रही है तो हम चाहेंगे क सरकार से कि हमारे ज़िले की अस्पताली व्यवस्था ठीक करे